हैलो नमस्कार क्या मेरी बात जय माता दी कार एजेंसी से हो रही है जी देखिए मैंने जो कार मंगाया था तो उसमें आप के ड्राइवर ने मास्क नहीं पहना हुआ था और उसकी सीट भी काफ़ी गंदी थी जिस से मुझे असुविधा हुई तो कृपया आप अगली बार से ऐसी ग़लती ना करें धन्यवाद